ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جائیں وہاں کا سفر کرنے میں ہمیں بہت ہی پسند کرتے ہیں اور وہاں کا ڈڑامہ دیکھتے ہیں بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں پاکستان میں اچھے اچھے بھیو رہتے ہیں وہاں جانا چاہتے ہیں اور ہم وہاں جان کر بھی سوچتے ہیں جائیں گے وہاں گھومیں گے پھریں گے اور اچھے اچھے لوگ سے ملیں گے پاکستان ایک اچھا ملک ہے جہاں کہ ہم جا کر کے اچھے اچھے باتیں سیکھیں اور اچھے ایک دوسرے سے ملے پاکستان میں اچھے اچھے بھیو رہتے ہیں پاکستان میں پاکستانی ہم ڈڑامہ دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جائیں اور سب سے ملے اور دیکھے وہاں جانے کا میرا بہت دل کرتا ہے اور بہت شوق ہے میرا کہ وہاں ہم جائیں اور ایک دوسرے سے ملے وہاں جانے میں جانے کے لیے بہت سوچتے ہیں کہ کب وہاں جائیں کب اور ملے کیسے ملیں کیسے جائیں کیسے نہیں جائیں وہاں جانے کا میرا دل بہت کرتا ہے وہاں پاکستان ایک ایسا جگہ ہے کہ وہاں اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں پاکستانی ڈڑامہ دیکھتے ہیں اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں اور دیکھے وہاں کیسا کیسے بھیو رہتے ہیں وہاں کا لوگ کتنے اچھے رہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے اچھے رہتے ہیں ڈرامہ میں دیکھتے ہیں ہم کو ڈرامہ بہت ہی پسند رہ کرتے ہیں اور ڈرامہ دیکھ کے تو میرا دل چاہتا ہے کہ کب وہاں ہم چلے جائیں پاکستان ہم کو اچھا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہم کو ہم تو چاہتے ہیں کہ اب بھی ہم چل جائیں لیکن ایسا کیوں ایسا تو ہو ہی نہیں رہا لیکن جانے کو میرا بہت دل کرتا ہے لیکن ان شاء اللہ جانے کا بھی من ہے وہاں کا لوگ بھی بہت ہی اچھے رہتے ہیں وہاں کا لوگ ایک دوسرے بہت اچھا رہتا ہے پاکستان ایک بہت ہی اچھا ہے وہاں جانے کو دل چاہتا ہے من تو کرتا اب بھی چل جائیں